आमी जी कोंकणी उलयता ती कोंकणी दर धा किलोमिटराचेर बदलता एखादो मनीस खंयचो हें उलयता तें भाशे वेल्यान कळटा कोंकणी भाशेची काही उतरां हीं मराठी भाशे सारकीं आसा कोंकणीच्या मदतीन मराठी भाशा उलोपाक सोंपें जाता म्हणून आमी म्हणपाक शकता की कोंकणी भाशेन मराठी भाशेच्या उदरगतीक मदत केला